میں ڈسٹرکٹ شاہجہان پور میں ایک گاؤں ہے کٹیا رجب وہاں کا رہنے والا ہوں اور میرا خاندان جو ہے وہ ایک طرح سے سوریہ ونشوں کا خاندان کہلاتا ہے تو وہ اصل میں سوونسی کر کے بولتے ہیں اس کو گاؤں میں اور ہمارے جو دادا جو ہیں دادا سے پہلے جو دوسرے تیسرے دادا وہ ایک لکھیم پور میں ایک جگہ ہے وہاں وہاں سے آئے تھے برمولہ ایک جگہ ہے وہ یہاں پر آ کر کے بس گئے تھے آ کر کے اپنے ان کے ماموں یہاں پر ہوا کرتے تھے اور وہ ماموں اکیلے تھے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی تو وہ پڑوس کے ان کے بھائی تھے ایک دوسرے خاندان کے ان کو بہت پریشان کرتے تھے تو وہ ایک طرح سے انہوں نے اس لئے بسایا تھا تاکہ ہم تھوڑا سپورٹ ہمارا بڑھ جائے گا گاؤں میں تھوڑا اس طرح سے ہوتا تھا پہلے تو وہ ان کو وہاں سے بلا لیا تھا تو اس طرح سے پھر وہ ان کے بعد پھر ہمارے دادا پھر ہمارے دادا کے بھائی پھر ہمارے فادر اور پھر ہم لوگ تو اس طرح سے وہ خاندان بڑھتے بڑھتے ہمارے تک پہنچ گیا تو باقی ہمارے جو وہاں دوست بھی لوگ ہیں ہمارے کچھ دوست ہیں گاؤں میں ہمارے دوست ہیں یہاں میں دلی میں رہتا ہوں تو ہمارے دلی میں دوست ہیں میں جاب کرتا ہوں وہاں وہاں پہ کچھ دوست ہیں دلی یونیورسٹی میں جب میں پڑھتا تھا تو وہاں کے ہمارے کچھ دوست ہیں ایک ہمارے بہت خاص دوست ہیں نورعین علی حق کہانی لکھتے ہیں اور بہت اچھی کہانی لکھتے ہیں ابھی ان کا ایک کہانی کا ایک کتاب بھی ان کی جو ہے وہ آئی ابھی کچھ دن پہلے تو لکھنے پڑھنے والے ہمارے دوست ہیں بہت سارے جاب کرنے لگے ہیں لیکن ابھی ہم لوگ کبھی بھی ویکینڈ میں مطلب مہینے دو مہینے میں مل لیتے ہیں ابھی تو آفس اور بیوی بچوں کی وجہ سے بہت زیادہ مصروفیت ہو گئی ہے لیکن پھر بھی ملنا جلنا ہو جاتا ہے